میرا نام سامعہ امان ہے میں علی گڑھ کی رہنے والی ہوں مجھے گھومنا بہت پسند ہے اور مجھے لوگوں کی باتیں سننا جب وہ میرے سے بات کرتے ہیں وہ سننا بہت پسند ہے میں لوگوں پہ جلدی بھروسہ کر لیتی ہوں انہیں اچھا سجھ جاتی ہوں اور جب لوگ مجھے تھوڑے بہت کچھ کہہ دہتے ہیں تو مجھے رلا دینے دل چاہتا ہے اور مجھے وہ بیڈمنٹن کھیلنا بہت پسند ہے مجھے جم جانا پسند ہے مجھے چیس بہت اچھا آتا ہے اور اور مجھے گانے سننا پسند ہے مجھے دین اسلام کی باتیں کرنا بھی پسند ہے اور مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو دین کی راہ پر چلتے ہیں اور جو اور مجھے کھانے میں فاسٹ فوڈ بہت پسند ہے اور جیسے پیسٹریز وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت پسند ہیں مجھے